ہیلو جی جنتا ٹور اینڈ ٹریول سے بات ہو رہی ہے ہاں جی میں نے ایکچولی پچھلے ہفتے اپنے پوری فیملی کے ساتھ سیاحت کرنے کا پلان بنایا تھا تو آج ہمارا نکلنے کا ارادہ تھا صبح سات بجے ٹیکسی ڈرائیور کو آنا تھا ہم سب کو پک کرنے کے لیے لیکن ابھی ساڑھے سات بج گئے ہیں میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو کال بھی کیا لیکن وہ کال نہیں اٹھا رہے ہیں جی ہاں جی ہم نے ٹیکسی نمبر ہمارا ٹو فور زیرو نائن تھا جی ٹیکسی ڈرائیور کو سات بجے آ جانا چاہیے تھا لیکن اب ساڑھے سات بج گئے ہیں میں نے اسے کئی مرتبہ کال بھی کیا لیکن وہ کال ہی ریسیو نہیں کر رہے ہیں جی آپ دیکھیے نا ہمیں اصل میں لیٹ ہو رہا ہے اگر وہ ٹیکسی نہیں آ سکتی یا تو آپ کسی دوسرے ڈرائیور کو بھیج دیجیے جی جی جی شکریہ شکریہ